आं सैगल बाब

हय गेलां मरे तूं वचूना केन्ना पावूंक ना आं ना ह्या सायडीक पावूंक ना हांव

हय खंयचे दिसा गेल्लो तूं

बरें मज्जा येता रे ती हय तांचे फाटल्यान धांवता तेन्नाच मज्जा येता तेन्नाच देंवचार दिसपाक मेळटा ना जाल्यार नशिबांत ना दिसपाक केन्ना तुका

आनीक ना हांव कुडण्या केन्ना पावूंक ना कुडण्या म्हाकाय वचपा जाय खबर आसा आयकला हांवेंनूय पूण केन्ना पावूंक ना थंय दर वर्सा चिंत्ता मरे वतलो वतलो म्हणून पूण केन्ना पावच ना सारको केन्ना योगूच जायना तो वचपाचो आनी हांवें आयकलां थंय मरे चोरउत्सव म्हणून जाता ताच्या बद्दल सुद्दा फक्त आयकलां हांवें पूण केन्ना पावूंक ना हांव म्हाका एकदां वचपाक जाय हांगा हय तेंच

या मरे चल पयलें आमी कुडण्या या मरे पयलीं हय आनी सोमते मागीर चोरउत्सवाक या मेळटा जाल्यार वचपाक ना हांवेंनूय आयकलां मोबायल वापरपाक मेळना म्हणून तेंच सारकें मारपाक येतात ते सोमते आंगार

या मरे या मरे चलो बरें डन बाय